हा मां श्वेता थी ॻाल्हायां हा त छा कयूं ॿुधायो तव्हां उहो देश रंगीलो आहे थी वियो या जो बि पंद्रहं अगस्त जो थि थींदो हुनमें ॿियो ड्रेस कोड सोचियूं था त तव्हां जेको कलर जी ड्रेस हुजे ॿियो त ॿारनि खे रोटी वोटी खाराइणी हुजे हा गेस्ट बि ईंदा न ॿा ॿाहिरि खां छा कंदा आहियूं असां त वधी वधी सोचो सोचो घणा ॼ आहियो ठीकु आहे पोइ सोचो पोइ मूंखे ॿुधाइजो जीअं सोचो फ़िर मूंखे ॿुधाइजो त जीअं प्रिंसिपल थी विया या एम डी थी विया हुननि खे बि सामान ॾिनो हुजे त हुनजे लाइ बि सोचिजो जीअं माला मालाऊं थी वियूं हा हुनजे लाइ बि सोचिणो आहे त टीचर्स जो बि ड्रेस कोड सोचंदा हलजो हा हा हीअ बि करिणे आहे त स्कूल में डिस डिस्कस कंदासीं हुनखे पहिले असां सभी टीचर्स मिली करे हा त हुनजे लाइ बि सोचिणो पवंदो प्रिंसिपल खां पुछिणो पवंदो पहिरी त लिस्ट ठाहे करे की छा छा चीजें रखिणी आहे हा त हुननि खे त चेक बि त कराइणी पवंदी न मां कल्ह ठाहींदमि स्कूल में ई फ़िर स्कूल में ई चेक कराए अची वेंदमि न न मां कल्ह ई ठाहींदमि कल्ह ई चेक कराए करे फ़िर ॾिसूं था छा थो थिए छा न थो थिए उहेई त मां त सोचा पइ ॿ पीरियड रखे छॾियां डांस जा थी वेंदो थी वेंदो ठीकु आहे पोइ हा हा पुछूं था वरी ठीकु आहे ठीकु आहे मिलूं था सुभाणे